जेकॾहिं असां एंटरटेनमेंट जी ॻाल्हि कंदासीं त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घणे पैमाने ते तरक़्क़ी कई आहे जीअं त अॻे माण्हुनि खे को बि शौक़ु पिक्चर ॾिसणु जे लाइ थिएटर में वञणो पवंदो हुयो पर हाणे घरु वेठे सीरीज़ जे द्वारां नेटफ्लिक्स जे द्वारां ओटिपी पलेटफॉम ते घणियूं ई पिक्चरूं अची रहियूं आहिनि जीअं माण्हूं घरु वेठे जंहिं टाइम में उहे मौजूदु आहिनि फ़्री वेठा हुजनि उहे ॾिसी सघंदा आहिनि पर मुंहिंजो उहो चवणु आहे त इन ओटिपी पलेटफॉम ते इहे ई सिंधीअ में ॿि वधाइणु खपनि जंहिं सां न सिर्फ़ु असांजी मातृ भाषा जो वाधारो थिए त इहे प्रोगराम बि वॾे पैमाने सां ऐं घणई माण्हुनि खे रोज़गार ॿि मिलंदो ऐं सिंधीनि जो नालो बि अमरु थींदो रहंदो